आंनि हिसाबाव माने दोरोङारि मोसानाया बिराद गोनांथि मानोना बियो खालि मोसानायखौल' दिन्थिया बियो हारिमुनि सिनायथि सिनायथिखौ लाखियो आरो हारिमुनि सिनायथिखौ दिन्थियो गुबुनफोरनो माने जोङो जोंनि दोरोङारि मोसानायखौ दिन्थिबा गुबन मानसिया मोनथिनो हायो बिसोर बबे हारिमुनि बिसोरो ओ बे मा ट्राइबनि बिसोरो मा गानदों जोमदों बेफोरखौ जे जों बेनि गेजेरजोंनो दोरोङारि मोसानायनि गेजेरजोंनो जों जोंनि हारिखौबो सिनायथि होनो हायो दिन्थिनो हायो गुबुनफोरनो कि जोंनि हारिबो दङ जोंनि मोसानायाबो ओरैबायदि जोंनि गाननाय जोमनाया ओरैबायदि जोङो दोरोङारि मोसानायनि गेजेरजों बेखौ दिन्थिनो हायो माने जेरै जोङो बर' बर'आव मेल्ला गुबुन गुबुन मोसानाय नाम दङ ओ बेनो जाहैबाय खेराइ दङ खेराइ दङ मोसाग्लांनाय दं सिख ओ बारदैसिख्ला दङ ओमफ्राय बागुरुम्बा दङ बिदिनो गुबुन गुबुन दंबावो दाहाल थुंग्रि दङ बेखौ मानसिफ्रा नायोब्ला माने ओरैबादि मोजां जोंनि बर'नि मोसानाय माने मानसिफ्रा नायब्ला सोङोना जोंनाव कि बेयो बबेनि जाखो बबे जायगानि बबे ट्राइब नि बिसोरलाय होननानै सोङोना होमबा जोङो खिन्थानो हाबाय जोङो बर' ट्राइब नि बे जोंनि गाननाय द'खना बे आर'नाय मेल्ला मा नों माबादि मोसादों बेनि सायाव बे जोंनि आर'नाइ द'खना जोमग्रा जों बिदि गानो जों बिदि मोसायो होमबा मानसिफ्रा माने मिनथियो आरो बियो मोनसे मोनसे गियान होनाय बायदि गुबुनफोरनो कि जोंनि ट्राइब आबो बिदि जोंबो बिदि मोसानो रोङो होननानै होमबा बयबो माने जोंखौबो जोंनि फारसेबो बयबो मोजाङै नायनाय जायो आरो कि अ' बिसोरबो बिदि मोसानो रोंगौ होननानै माने मोजाङै मोसादों होमबा जोंनि गाननाय जोमनाय मोसानायजोंनो गुबुनफ्रा जोंखौ अ' जों बर'फोर होननानै मिनथिनो हायो जेरै जोङो मेरला एसामिसफोरना दङ बिहु मोसानाय होमबा जों बिहु मोसाबानो सानो बे एसामिस होननानै होमबा जोंखौबो बर' बागुरुम्बा एबा बारदै सिख्ला एबा ओ मोसाग्लांनाय एबा दाहाल थुंग्रि एबा जेखाय खबाय लानानै मोसाबानो जोंखौबो मानसिफ्रा गुबुनफ्रा हमनो हायो अ' बिसोरो बर'नि ट्राइब होननानै बेनो जोंनि दोरोङारि मोसानायनि गोनांथि आरो बेयो बिराद दं गोनांथि दङ आरो कि जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनायनि फारसे आरो ओ सासे माने मोजां दोरोङारि मोसाग्रा जानो थाखाय माने हारिनि फारसे हारिमुनि फारसे मोजां मोननाय थानांगौ आरो ओ मोनसे माने माने थानांगौखि अ' जों जोंनि हारिखौ गोजौ थांखियाव लाखिनो थाखाय मोनसे फारसे बेनि फारसे मोजां मोननाय थानांगौ आरो गुन थानांगौ मोजाङै माने मोसानायजोंल' जायाना नोङो मोसानो होनबानो मोसानोबो हाया मेरला मानि मानसिफोर दङ जाय मोसानो रोङा नाथाय बिसोर मोसानो लुगैयो बिदिबो जायोना ओमफ्राय ओंखायनो मोसानाया माने ओ गोरलै नङा आरो माने मोसानायाबो मोनसे माबासो आरट सो बेयो माने दान्स खौ माने मोसानायखौ बयबो मोसानो होमबानो हाया माने बयबो रोंजोबाबो ओमफ्राय जायबो रोङो बियो बिराद माने माने बिराद लाक्कि आरो जायनावबो बे गुनआ मोसानायनि गुना थायो ओमफ्राय जेरै जोङो सासे दोरोङारि मोसाग्रानाव जोङो गुनखौ जोङो हमनो हायो होनबा हारिनि फारसे मोजां मोननाय जोङो हारिनि फारसे मोजां मोननाय थाबानो जोंनाव मोसानाया मोसानो माने जोङो मोसानायखौ जोङो मोजाङै मोजां खालामलांनो हायो आरो बेनोसै हारिनि फारसे मोजां मोननाय थानांगौ आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों